आंनि जायगायाव मोनसे खलाब दङ बे ख्लाबानो दानसोरां ख्लाब आरो बे ख्लाबजोंनो जों मोजां गेलेनाय आरो मोजां जौगा गासिनो दङ जोंनि ख्लाबफ्राव बेफोरबादिनो मोजां फेसिलिथि मोननाय जायो जोंनि सरखारनिफ्राय जों मोननाय जायो बोसोरे बोसोरे जोंनोहाय बे ख्लाबनिफ्राय बे ख्लाबाव जोंनोहाय बल एबा बुथस एबा सिं गारद बेफोर बादि हरनाय जायो आरो बे ख्लाबजों जों गेलेनानै जोंनि देहाफोरखौ जों फुथबल गेलेनायफोरजों जों देहा लाखिनो हायो मोजांनो आरो बे ख्लाब नि सिफेलिथिफ्रा जोंनो जोबोद मोजां आरो जोंनोहाय बे ख्लाबजोंनो जोंनि फ्रेखथिस एबा गासैयावबो जों जोंनि फ्रेखथिस एबा बेफोराव जों मोजां मोननाय जायो आरो जोंनि ख्लाबनिफ्राय बोसोरे खस बेफोरबादि होफैनाय जायो बे खस बेफोरबादि खस जोंहाय जों सोलोंथायफोरखौ सोलोंनानै गेलेनो हायो फुथबल आरो जोंनि ख्लाब निफ्राय जों मोनसे जेनोबा दाबसे दाबसे जायगायावहाय जों गेलेनाय एबा फेसिलिथि बेफोराव जों बोसोरे बोसोरे थांनो मोनो जेरै जोंनि खेला बेफोरबादि आरो दाबसे जायगायाव बल एबा जोहैबाय थानो मोनो जोंनि ख्लाबनि सुबिदा आरो गासैबो मोजां गोजा बेनो